انسان کے لیے کوئی بھی شخص ہو اُس کے لیے کھیل بہت ضروری ہے کھیل مثلاً بیڈ بال کبڈی بیڈ منٹر فٹ بال یہ سب کھیل انسان کے جسم کو بھی صحت مند رکھتا ہے اور جسم میں جو چربی زائد بڑھنے لگتی ہے اُن سب کو کم کرتا ہے اور کوئی بھی شخص جب تک کہ اِن کھیلوں میں سے یا اِس کھیل کے علاوہ جو بھی کھیل ہے جو جس سے صحت مند جیسے فیلڈ ورک ہو جو بھی کھیل کھیلتا ہے وہ لمبی عمر بھی پاتا ہے اور ساتھ میں اُس کو بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے اُس کے علاوہ جو بھی شخص کھیل کھیلتا ہے اُس کو تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو اُس کو کمزوری جسم کی نہیں لگتی ہے مایوسی اُس کے چہرے پہ شکن نہیں طاری رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے جسم پر تازگی چہرے پر تازگی رہتی ہیں اِسی لیے کھیل انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں